हमारे यहाँ मनोरंजन के लिए टी वी देखते हैं किर्केट देखते हैं न्यूज देखते हैं और विधा भी होता है कजरी पे तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं रात भर मनोरंजन करते हैं देखते हैं आर्केस्टा भी आता है तो आर्केस्टा भी हम लोग देखने बहुत मज़ा आता है देखने में वो भी देखते हैं रात भर रुक के कहीं भी लगता है तो हम लोग को पता चले तो देखते हैं